हय काडलां हांवें तशें चित्र आनी चित्र म्हणल्यार पावसाची सिनरी ड्रॉ केल्ली जेन्ना तो आमचो एक शेतकार आसा तो आपल्या गोरवाक घेवन कसो खंय वता शेतांत कसो वता आनी शेतांत कशें काम करता तें काडिल्लें आनी ताजो जें म्हत्व कळ्ळां म्हणल्यार एक शेतकाराक ताजे शत शेत फुल्ल पुर्ण कंप्लिट करता म्हणल्यार ज्या दिसा रोपता त्या सावन नुव नुवता म्हणल्यार कितले त्रास घेवपाक पडटा तें समजलें म्हाका तातूंत आनी मना काळजाक लागपा सारकी आशिल्ली ती एक स्टोरी आनी ती एका शेतकाराची ऑन कथा आपूण त्या पिक्चरांत ड्रॉ करता म्हणल्यार आनी ती एक्सप्रेसिव जाली आनी जो आमचो शेतकार आसा ताजें त्रास केन्ना अशें व्यर्थ वचत ना शेतकार दुसऱ्यां खातीर आपलें पोट उपाशीं दवरून दुसऱ्यांचें पोट भरपा खातीर दीस रात एक करून मेहनत करता आनी ताज्या शेतांत जें पीक उगवता तें आमकां पोटाक वचपा खातीर रुचीक लागता